ہم نے اپنے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغ کی طرح بنا رکھا ہے جس میں ہم نے ڈنڈے گاڑ رکھے ہیں پیڑ پودے لگائے ہیں

جس پہ آ کے گوریا بیٹھتی ہیں کبوتر آتے ہیں اور اس میں ہم دانہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کھاتے بھی ہیں دانے کو دیکھ کے وہ آتے ہیں اور گوریا کی جو چہچہاہٹ ہوتی ہے وہ ہمارے دل و دماغ کو تسکین دیتی ہے اور ہم انہیں کے لئے پانی اور دانہ بھی رکھتے ہیں